سینٹرل دہلی ضلع میں دستیاب کچھ مقامی نقل و حمل کے اختیارات ہیں جیسے کہ میٹرو ٹرین کی میٹرو ٹرین ہیں یا ڈی ٹی ایس بسیں ہیں یا اس طرح کے پرائیویٹ آٹو رکشاز ہیں یہ اختیارات وہاں رہنے والے لوگوں کی روز مرہ زندگی کو بہت بہت طریقوں سے متاثر کرتے ہیں وہ ضلع کی مجموعی رسائی اور نقل و حمل نقل و حرکت میں کس طریقے سے حصہ ڈالتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے یعنی کہ انسان کو ہمارے علاقے میں اگر کسی آدمی کو کہیں دوس دور کہیں جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ بیٹری آٹو رکشا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ وہ اگر آدمی کچھ کچھ قدم چل کر کے جانا چاہے تو وہ میٹرو اسٹیشن کے پاس جاکر کے کہیں بھی دلی کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے وہ آسانی کے ساتھ